औ हेल' औ हेल' खोनादो बायद' अ बे गामसायाना बायद' अ बियो हानायालाय दायो गांबा हाबाय ओमफ्राय गांबाया दंबावो आरो हाजोबाखै गांबा हाबाय

समबारसिमै हाहैनो हानाय बायद' हरनो हागोन दिनै माबाना दिनै मा बारमोनथाय सुनिबार अ दिनै सुनिबारब्ला समबार बुधबारफोरालागै हरनोसै नामा बायद' औ बुधबारफोर समबाराव हास्लाबनाय नङादां दिनै सुनिबारब्ला समबार बुधबारफोराव नेनो हागोन दा बायद' औ औ औ आङो एसे थाबनो हरनो हायोब्लालाय हरनोसै ओमफ्राय हाद्रायलाब्ला माने बुधबाराव माबाना होनोसै औ

ओं औ ओं ओं औ औ औ ओमफाय बै जि गुफुरखो माला नांगोन बायद' जि गुफुरनिया मबायबाफोर खौरां फैदो नामा ए जि गुफुरालाय आरो दायो गांनैल'सो दंसै हाजोबसिगोन बियो

औ औ अ जि गुफुरा गांनैल'सै बेखो हाहैसिगोन ओमफाय गामसाखो समबाराव हास्लाब्लाबो बुधबाराव हरनो नाजानोसै बायद'

औ

औ औ औ

औ दे जागोन दे बायद' दे आस्सा दे होमब्ला